ہمارے ہمارے ہمارے یہاں ہمارے یہاں گائے بھینس بكری مرغی پالے جاتے ہیں اور اور اور اور ہمارے گاؤں میں ان كے علاوہ كتے بلی بھی پالے جاتے ہیں اور گائے بھینس گائے بھینس بكری بہت اچھی ہے جیسے گائے آپ كو دودھ دیتی ہے بكری آپ كو دودھ دیتی ہے مرغا مرغا مرغا آپ كے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے صبح صبح بانگ دیتا ہے آپ كو صبح جگا دیتا ہے اور اس كے علاوہ ان سے ہم پیسے بھی كما سكتے ہیں جیسے ہم گائے كا دودھ بیچ كے پیسے كما لیں بکری كا دودھ بیچ كے پیسے كما لیں یا پھر بقرعید كے موقعے پہ بكری بكرے بیچ كے پیسے كما لیں مرغا بیچ كے پیسے كما لیں اور ہم بلی بلی كتے پال بلی كتے بھی پالتے ہیں بلی بلی بلیوں كو ہم پالتے ہیں تاكہ بلی ہمارے گھر كی تھوڑی سی رونق بڑھا سكے بلی ہماری اكیلا پن ہم اگر ہم اگر اكیلے ہیں تو ہمارے گھر ہمارا اكیلا پن بھی دور كر سكے بلی كتے پالتے ہیں باقی یہ ہے ہمارے جو گاؤں ہیں ہمارے جو گاؤں ہیں اس میں زیادہ اس میں زیادہ تر گائے بھینس اور بكری ہی پالی جاتی ہے تاكہ ہم ان تاكہ ہم ان سے دودھ بھی ہم ان سے دودھ نكال كے تھوڑا سا اپنا دودھ كا كاروبار بھی كر سكیں تھوڑے سے پیسے بھی كما سكیں اور ہمارا ہمارے صحت كے لیے بھی اچھا ہو تاكہ ہم باہر كے آرٹیفیشیل دودھ نہ پییں پاؤڈر والے دودھ نہ پییں اس سے ہماری صحت بھی بہت اچھی رہتی ہے جیسا اس لیے ہم ہمارے گھر میں زیادہ تر بہتر یہی مانا جاتا ہے كہ گائے بھنیس بكری پالو تاكہ تاكہ انہیں تاكہ انہیں ان كا دودھ پی كے آپ اچھے رہو اور وقت آنے پہ بقرعید آنے بقرید آنے پہ آپ انہیں بیچ كر آپ انہیں بیچ كر آپ انہیں بیچ كر پیسے كما سكو